दौड़ने से अच्छा होता है और दौड़ते समय लोग कोई कोई गाना सुनता है कोई कोई सोचता है हम तो भाई दौड़ते समय गाना सुनते हैं पुराना सॉन्ग पुराना सॉन्ग सुनते हैं और क्या कहते हैं जैसे राजेश खन्ना का हो गया स सदाबहार गाने यही सब सुनते हैं और सो सुनते सुनते काफी मतलब अच्छा रहता है सुनते सुनते अपना दौड़ो रनिंग भी अपना काम भी हो जाता है और सेहत के लिए सही पड़ता है वो रनिंग यही है जितना सुनेगें वही हिसाब से अपना दौड़ेंगे अपना सुनते रहो गाना और दौ रनिंग करते रहो